بھارت ہی نہیں دنیا کی تمام جگہوں پہ چائے کا بڑا مہتو ہے اس کی بڑی امپوٹنس ہے اور چوں کہ چائے ایک ویسن ہے جو صبح اور شام تک چلتا رہتا ہے اور خاص طور پہ ایسی جگہوں پہ جہاں پہ چہل پہل ہوتی ہے وہاں چائے بہت ضروری ہوتی ہے ہمارے یہاں پہ چائے ایک سامانیہ عام طریقے سے جو ہوتی ہے ہر جگہ ویسی بنائی جاتی ہے سب سے پہلے پانی ڈالا جاتا ہے جو بھی برتن ہوتا ہے جس میں چائے بنا رہی ہوتے ہیں ہم لوگ اور اس میں پھر تھوڑا اس کو پانی کو ابلنے کے بعد اس میں جو دودھ ڈالا جاتا ہے پھر چائے پتی ڈالی جاتی ہے پھر چینی ڈالی جاتی ہے اور پھر اس کو جہاں جو ایک پریاپت سمے ہوتا ہے اس تک اس کو رکھا جاتا ہے اس کے بعد میں چائے بن جاتی ہے تو اس طرح کے ایک پروسیس ہے وہ ہر جگہ یہی ہوتا ہے سیم ہوتا ہے اور ہمارے یہاں پہ خاص طور پہ جو گرامینڑعلاقے ہیں وہاں پہ جب سوگ کا کوئی وقت ہوتا ہے یا جس کو کہنا چاہیے کہ کوئی مرتیو ہوتی ہے کسی کا تو انتقال ہوتا ہے تو ہمارے یہاں پہ ایک وسسٹ پرکار کی چائے بنتی ہے جس کو سلیمانی چائے کہا جاتا ہے یا گاؤں میں سلمانی چائے جس کو کہتے ہیں یا سلیمانڑی بھی چائے کہتے ہیں وہ بنتی ہے جس کو شہروں میں کالی چائے بھی کہہ سکتے ہیں لیکن کالی چائے اور سلیمانی چائے میں تھوڑا سا ڈفرینس ضرور ہے وہ ایک سوگ کے وقت یا جس کو کہنا چاہیے کہ دکھ کے وقت بنائی جاتی ہے اس چائے کا ہمارے یہاں پہ بڑا مہتو ہے